मेरी पसंदीदा पुस्तक है बारहवी फ़ेल इसके लेखक हैं अनुराग त्रिपाठी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है इस पुस्तक के मुख्य किरदार हैं श्री मनोज कुमार जो की फिलहाल में दो हजार पाँच के आई पी एस दो हजार पाँच बैच के आई पी एस हैं इस पुस्तक में मनोज कुमार जी के बारे में बताया गया है इसमें मनोज कुमार जी की जो शिक्षा है वो एक छोटे से गाँव से स्टार्ट हुई थी और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे शिक्षा में थोड़ा कमजोर रहे थे आगे बढ़ते बढ़ते वे बारहवी में फ़ेल भी हुए थे इसीलिए इस पुस्तक का नाम पड़ गया बारहवी फ़ेल जब उनकी स्कूल में परीक्षा चल रही थी तो उनके यहाँ एक एस डी एम आए थे और उन्होंने उस परीक्षा से उनको निरस्त कर दिया था इस परीक्षा से निरस्त होने के बाद मनोज कुमार जी ने ठान लिया था कि मुझे भी एस डी एम ही बनना है ऐसे ऐसे उनसे प्रेरणा लेते हुए वो दिल्ली गए दिल्ली जाने के बाद उन्होंने लोक सेवा आयोग की तैयारी प्रारम्भ की और तैयारी करते करते उन्होंने यू पी एस सी का एग्जाम सफलतापूर्वक कर लिया और वे आज आई पी एस हैं